السلام علیکم میرا نام عبدل ہے اور میرا موبائل نمبر بانوے دس سینتالیس بہتر اڑتیس ہے مجھے آج آپ کی طرف سے ایک ای میل ملی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے موجودہ پلان میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں میں یہ تبدیلیاں ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ان کی مکمل تفصیل سمجھنا چاہتا ہوں براہ کرم مجھے یہ وضاحت دینے کی میرے کرنٹ پلان میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیا اس کا اثر میرے منتھلی چارجز انٹرنیٹ ڈیٹا کال منٹ یا کسی اور سروس پر پڑے گا یہ تبدیلیاں کسی ڈیٹ سے اپلائی ہوں گی اگر میں یہ تبدیلیاں ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میرے پاس کیا آپشن ہے کیا میں اپنا پرانا پلان کنٹینیو کر سکتا ہوں یا مجھے کوئی نیا پلان لینا ہوگا